भारत में हेल्थ की देखभाल का सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि कोविड नाइन्टीन के पहले हमारे भारत में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था साफ सफाई नहीं की जाती थी इसके वजह से बहुत सारी गम्भीर बीमारियाँ फैलती थी पर आज के समय में सरकार ने इस पर बहुत अच्छी से ध्यान दिया जा रहा है लगातार उनके प्रयास जारी है और वे बहुत सारी ऐसी योजनाएँ ला रहे हैं जिसके माध्यम से वे मरीजों की हेल्प कर सके उन्होंने आयुष्मान कार्ड की योजना लाई है जिससे वे स्वास्थय सम्बन्धित कुछ उनको छूट दे सकें जिससे की गरीब लोग अपना अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में इलाज़ कर सके और आजकल के टाइम में जो इतनी मरी इतनी बीमारियाँ फैल रही है और इसका एक व यही वजह है कि लोग जागरूक नहीं है अपने स्वास्थय के लिए वे लगातार ऐसे चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जिनका प्रभाव उनके स्वास्थय पर नकारात्मक पड़ रहा है और वे बिलकुल भी जागरूक नहीं हैं इस चीज़ से कि उन उनके लिए इसका नकारात्मक प्रभाव कितना घातक हो सकता है और वह बस इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि हम केवल खाएँ और यही हमारे भारत में सबसे बड़ी जो इस समय की सबसे बड़ा घातक मुद्दा बना हुआ है कि हमारा भारत इस गम्भीर परेशानी से कैसे उभरे